हाँ हेलो बोले हैं कि फूल सब लेना था थोड़ा घर सजावट सजाने के लिए थोड़ा बालकनी मे रखने के कैसे के जी कैसे पड़ता है अच्छा कौन सा

अच्छा

तो सौ का के जी हाँ हाँ अच्छा पाँच हाँ अढ़उल गेंदा हाँ हाँ अच्छा पाँच के जी हमको लेना था तो थोड़ा कम हाँ हाँ तो कम पड़ेगा दोनों कौन कौन सा है और थोड़ा नाम बता देती आप तो बता देते हम

हाँ हाँ सर सर कोई बात तो है नहीं लेकिन अच्छा छोटा अच्छा सब को बता देती हैं आप कितना कितना पड़ता है पद छोटका बड़का ही सबका छोटा वाला बड़ा वाला

और हाँ हाँ अच्छा अच्छा और एक उजला गुलाब का भी फूल आता है तो वो है अच्छा उसका कितना पड़ता है हाँ लाल वाला का

अच्छा

अच्छा हाँ बात तो सही

अच्छा अच्छा सूरजमुखी भी कितना कितना पड़ता है पड़ता है उसका सूरजमुखी जो है उसका

अच्छा एक सौ चालीस हाँ हाँ ग्रास वास जो ऊसब का थोड़ा बता देती है बरस सब के हाँ गांछ फूल भी लेना और गांछ भी देना उसका बिन नौ सौ का

अच्छा अच्छा गुलाब में कम नहीं होगा न उसका पेड़ पेड़ जो हमको लेना होगा तो असा उसका पेड़ का कितना पड़ता है ठीक ठीक आ रहे हैं आ रहे हैं